एह् क्वश्चन पुच्छे दा स्हानू कि अपने पिंडा डिस्टिक दी सनाओ कि केह् केह् गौरमैंट नै बैल्फेयर प्रोगराम लेआंदे दे नै साढ़े पिंड च लेआंदे दे की जनानियें सलाई बुमैन दे सलाई सलुई मशीनां थ्होई दियां हून फार्म लग्गे दे बगैरा बगैरा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बगैरा फार्म ओह्बी जोजनां चलां दियां प्रधानमंत्री होर बी बड़ियां जोजनां चलाईयां होर पिंड पिंड जेह्ड़े असें जेह्ड़े सोल्लर लेई ओड़े ते लग्गने बा हैन होर बी जिल्लै कोई मकान परदा ओह्दे बी पैसे थ्होंदे लोकेंई कोई अपने घर नलका लोआंदा मतलव की हैड़पम्प लोआंदा उसी बी पैसे थ्होंदे उसी ते कोई अपने घर फ्लैश बाथरूम बनांदा उसी बी पैसे थ्होंदे बहुत सारी जोजनां चला दियां सांबा डिस्टिक च उह्दे प्रधानमंत्री दियां देश साढ़े लेई सांबा डिस्टिक च ऐजुकेशन दे बारे बी बड़ी पावर्टी शुरु होआ दी ऐ बल्लें बल्लें होर नए नए रोड़ बना दे साढ़े सांबा डिस्टिक च होर बी नमें सांबा बड़े जादा रोड़ बनाए साढ़े सांबा डिस्टिक च हून एम्स बी बना दा एम्स दी बजह कन्नै होर रोजगार होर बधना ते लोकें जादा तू जादा इध्दर अवा करना जादा चलन लगी पौना होर सांबा न्यू न्यू रोड़ बना दे खुल्ला खुल्ला रोड़ बना दा विजयपुर बी न्यू रोड़ बना दे सांबे होर ग्रांएं ग्रांएं च नमें नमें रोड़ बना दे होर बी बहुत कुछ होआ दा हून साढ़े ग्राएं च गै होर जादा पावर्टी रडियूस करने आस्तै घर घर पैंशन लग्गी बुड्ढें बंदें पैंशन लग्गी दी हर बंदे दी पैंशन लग्गी दी होर बी प्रधानमंत्री नै होर बी बड़ी जोजनां दित्ती दियां प्रधानमंत्री दी जोजनां होर बी जोजनां होई आं बुमैन्न हुन प्रधानमंत्री नै बुमैन्न बिल्ल पास पीता जेह्दे च बुमैन्न ई तेत्ती परसैंट रिज़रवेशन ऐ बुमैन्न दी नौकरियैं च गौरमैंट नौकरियैं च